हलो क्या मेरी बात ओला में हो रही है सर मैंने आधा घंटे पहले आपके यहाँ से कैब बुक की थी जिससे मुझे मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाना था लेकिन अभी मैंने उसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो रद्द हो चुकी है तो इस वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया है तो मैंने जो आपके यहाँ से कैब बुक की थी उसके लिए ऑनलाइन ही पेमेंट किया था उसका जो भुगतान किया था तो मैंने अब रद्द कर दी है तो मुझे उसका भुगतान चाहिए तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे उसका भुगतान किस तरीके से मिलेगा सर मुझे उसका जो रिफंड है वो मेरी ओला वॉलेट में ही ट्रांसफर कर दें तो बहुत अच्छा होगा